आमगे वाठारान चड अशी ट्रेवल कंपनी हायें आयकूना त्यो कंपनी कश्यो आसतात तेंय म्हाका खबर ना पूण आमगेलो हो गोंय ट्युरीश्टां खातीर खूब प्रसिध्द आसलेल्या कारणान म्हाका एक मात खबर आसा की जे ट्युरीस्ट येतात तेंकां रानां पळोवपाची खूब संवय तेका लागून ते गावांतल्या कोणा लोकांक विचारून जावं तेमकां घेवून ते ते सगळें जागे रानांतलें देवळां रानांतलें देव ते सगळें पळोवपा ते लोकांक घेवन वयताले ते मात म्हाका खबर आसा आनी म्हाका अशें पळोवपा गेल्यार ट्रेवल कंपनीची चडशी कांय खबर ना तेजे बद्दल